बिजाबफोरखौ जोंनो जोंनि खाथियावनो सिमला बाजाराव हिमालय बुक स्टल गलायाव बायो आरो माब्लाबा मिथिंफोराव थाङोब्ला मिथिंफोरावबो बायो जेरै दाखालि जिगु नैजि नैजिसे खालार जानुवारि नैरोजा नैजिब्रै इंराजि मायथाइआव बक'आव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि द'जिथामथि बोसोरारि जथुमायाव थांदोंमोन बेहायबो बिथांमोननि आरसिनि बान्जाय आफादनि गांसे लेखाखौ बायनानै लाबोयो आरो जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनिनो सेबखांनानै दिहुननाय बोसोरारि डि बड'खौ बायनानै लाबोयो बेबायदिनो गुवाहाटिफोरावबो थाङोब्ला अबेबा अबेबा लेखाफोरखौ बायनानै लाबोयो आरो पाठसालाफोरावबो आङो किताबघर बिनिफ्राय बायनानै लाबोयो आरो बिदिनो जोंनि सिमलायाव आरो गंसे दंबावो समालया बुक स्टल होननाय बेहायबो जों बायो इदिनो आरो खाथि खाला दखान दंबावो जेरै जोंनो बरमाफोराव थांब्ला बरमानिफ्राय लाबोयो आरो क'क्राझारफोरावबो एखमब्ला बायदि बायदिनि मिथिं अकेजनफोर जायोब्ला बेहायबो बायनानै लाबोयो आरो गुवाहाटिफोराव एक्सप'फोर जायोब्ला समाव थांब्लाथाय गुवाहाटिनि एक्सप'फ्राव बायो बिनिफ्राय जोंनि जायखिजाया गुवाहाटिफ्राव खायसे खायसे दखान दङ दखानफोरखो जों गोबावजों खेबसे थांनायाव लाबोयो नालाय बिनिखायनो जों बे सेकेन्ड हेन्ड खम दामाव फाननाय लेखाफोरखोबो समाव बायनानै लाबोयो मानो होनब्ला आगोलनि बिजाब गोजामफोरा दा खायसे खायसे प्रिन्ट जायियाव गोदानै मोननो थांला बिफोरबायदि लेखाखौ खायसे खायसे गलायाव सेकेन्ड हेन्डब्लाबो बायनानै लाबो जायो जेरै गुवाहाटिफोराव निलिमा पाब्लिकेसनफोरनिफ्रायबो जों लाबोयो आरो बरमायाव थुनलाइ पाब्लिकेसन दं बिनिफ्रायबो जों लाबोयो थिख बिब्दिनो जोङो जेराव थाङो बेबायदिनो लेखाफोर नांगौ नांगौफोरखौ बायनानै लाबोयो